मेरे द्वारा पढ़ी गई अंतिम पुस्तक पुस्तक तो कोई अंतिम नहीं होता है क्योंकि हमेशा अध्यन अध्यापन से ही मनुष्य का सोच बदलता है और और अच्छा जीवन जी सकता है लेकिन मैं अखंड ज्योतिका धर्म एवं अध्यात्म के तत्व ज्ञान का वैज्ञानिक विश्लेषण पढ़ा और वह उसमें ऐसा लगा

धर्म एवं अध्यात्म वह किस तरह से मानवीय जीवन में व्यवहार करना चाहिए जिससे विज्ञान और धर्म का दूरी मिट जाएगा और लोग एक अच्छे नागरिक के रूप में देश और दुनिया को बता सकेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वह सिर्फ अपने लिए नहीं समाज देश दुनिया सबों के हित के लिए कर रहा हूँ जिससे समाज में प्रेम दया सहिष्णुता का भाव जगे और बढ़े लोग लोग एक अच्छा नागरिक बन सके एक ऐसा सामाजिक सदस्य बन सके ताकि उसका यदि कोई नकल करे तो वह भी एक अच्छा समाज का अच्छा सदस्य बन सकता है इस इस तरह का भाव इस इसमें दिखाया गया है और मैं यही कहूँगा कि सबों को इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में उस विचार को संरक्षित कर लोगों को दिखाना चाहिए और समझाना चाहिए कि अच्छा नागरिक रुप में मैं कैसे अपने जीवन यापन कर सकूँ ताकि देश और समाज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी

गलत काम का गलत कामों का जो संरक्षण मिल रहा है उससे समाज और देश को निजात मिले और एक सच्चा समाज का हम लोग पुनर्निर्माण कर सकें जो देश के भविष्य और वर्तमान को प्रभावित कर सके